ڈاک ٹکٹ کو چسپاں کرنے سے دو افراد کے درمیان میں جو معاہدہ طے ہوتا ہے اس کو قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے تاکہ معاہدہ توڑنے کے خلاف ورزی سے دوسرا فرد محفوظ رہیں